ہیلو جی ہاں فرمائیں جی جی بتائیے اوکے جی جی بتایئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میکسمم فائیو ہنڈریڈ ہوگا انکلوڈ ہے وہ جی جی ٹھیک ہے اس کا پیمنٹ آپ کیسے کریں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہاں ہاں آفر ہے میٹھے میٹھے میں ہے یہاں فیرنی ہے اس پہ آفر ہے مٹر قورمہ پہ آفر ہے اوکے میکسیمم پچیس سے بیس سے پچیس منٹ آرڈر آپ آرڈر آپ کے کیسے بھیج آرڈر بھیجنا ہے یا آپ یا آپ آئیں گے یہاں پہ اچھا تو اس پہ ڈلیوری چارج لگے گی آپ کو اوکے اوکے میں ٹھیک ہے آپ یہ پہونچ جائے گا